एलपिजि मोननानै दायो सिगांनिफ्राय जों एसे मोजांसिनाव फैबाय जेराव जोङो बन बायदिसिनानि एसेबां आंखाल गैला ओह बनफोरनि जायहा सिन्था खालामनांगौ गैला बे एलपिजिया मोनसे गोदान मुगानि संग्रा आइजें ओह संग्रा आइजें एलपिजि नोइ एलपिजि मोननानै दायो जोबोद मोजां जाबाय जोङो थाबनो समफोरखौ मिलायनो हानाय जाबाय मानो होनोब्ला बनजों सङोब्ला खस्थ'आबो एसे बांसिन जायो आरो गोबाव लायो टाइमआबो दा एलपिजि गेस ओंखारनानै टाइमआबो एसे थाबनो जाबाय जोंहा आरो मोजांसिनबो जाबाय आमफ्राय बेखौ बाहायनायनै बाहायनायनि सायाव सांग्रांथि होनोब्ला बिनो जोंनो ओह फाइफफोरा बा थिंखिफोरा माबाफोर लिग बायदिसिना दं नामा बेफोरखौ मोजाङै नायनांगौ चेक खालामनानै नायनांगौ आरो ओह ओम अरफोर खाथिथिं बे संनाय एलपिजि गेस खाथिथिंजाय जोङो जानला मोनला अरफोरखौ बाहायला बायनो नाङा बेबायदिनो माखासे खेरासिन बायदिसिना बेबायदिनो ओह जोङो खाथिथिं दोननो नाङा बा लांनो नाङा सांग्रां जानानै थानांगौ बेफोरनिफ्राय आरो ओन्दै ओन्दैफोर दङब्ला बेफोरखौ एसे सांग्रा थानांगौ जोङो एलपिजि गेसखौ सङोब्ला एलपिजिगेसआव सङोब्ला संखांनानै जोङो रिगुलेटरफोरखौ मोजाङै नायनानै बन्द' खालामनानै दोननांगौ सिटपफोरखौ नायनानै गासिबखौबो संखांनानै बन्द' खालामनांगौ आरो इदि अन दोननो नाङा गासैखौबो जोङो संखांबाथाय अन खालामनानै दोननो नाङा गासिबखौबो अफ खालामनानै दोननो नांगौ होइ सुबिदाया जोंना बिनो आरो जोङो समखौ एसे होसोसिननो हाबाय ओमफाय जोङो एसे साबसिनाव फैबाय आरो खस्थ' गैला एसेबां सिगांनि बायदि बनजों संनानै उखुन्दै उखुन्दै हाबजानो गोनां गैला आरो बिदिनो माखासे ओह समफोरखौ जों थाबनो माबानो हाबाय खामानि होसोनो हाबाय बेनोसै